अॼु जो ज़मानो सॼो डिजिटल ई आहे लॻभॻि पुराणे ज़माने में जेतिरी बि शयूं हथ खां ठवंदी हुई अॼुकल्ह उहो सभई शयूं जो उहा मशीननि जे थ्रू डिजिटल थी ठहे हाणे डिजिटल ठहण जो फ़ाइदो इहे आहे शयुनि जो की अगरि हम असां केॾी शयुनि खे डिजिटल था ठाहियूं त हुननि शयुनि जी जो उपयोगिता आहे उहो वधी वेंदी आहे क्वालिटी वधी वेंदी आहे और असां अगरि चयूं की शयूं बैस्ट में बैस्ट सभिनि सुठी में सुठी उहो पाण खे मिलंदी अगरि पाण हथ खां स्वैटर ॿुनूं था त उन में थोरी घणी मिस्टेक रही थी सघे लेकिन असां डिजिटली हुनई अगरि धागे खे जीअं की अॼुकल्ह मशीननि में थिए ई थो धागे खे मोड़े करे अगरि डिजिटली उन खां अगरि पाण कपिड़ा था ठाहियूं त हुन जी कपिड़े जी जो फिनिशिंग हूंदी आहे

कपिड़े जो जहिड़ो लुक हूंदो आहे सभिनि खां सुठो ईंदो आहे त अॼुकल्ह जो ज़मानो सॼो डिजिटल आहे